हेलो कुमारखण्ड नमस्ते सर हाँ लिख लेंगे हाँ हाँ

हूँ

हाँ हाँ

पनीर हेलो

नहीं चिकन नहीं है सिर्फ पनीर ठो है

कोई बात नहीं ठीक है ठीक है